ہاں جی کہاں سے بات کر رہے ہیں سر مجھے دلی کے اندر کچھ جگہوں پر گھومنا ہے مجھے ایک قطب مینار انڈیا گیٹ اور یہ آپ کے جو ہے قطب مینار ہے انڈیا گیٹ ہے اور لوٹس ٹیمپل ہے مجھے ان تین اور دوسرا مجھے لودھی گارڈن ان چار جگہوں پر مجھے جانا ہے جی جی جی میری فیملی ہے میری فیملی ہے میرے ساتھ میں ہم پانچ لوگ ہیں ہوں تو ہمیں تھوڑی بڑی گاڑی کمفرٹ چاہیے ہوگی ہوں ہوں ہوں ٹھیک ہے سر تھوڑا سا زیادہ آپ بتا رہے ہیں آپ تھوڑا سا کم کر لیجیے پلیز آپ اس میں مجھے ففٹین تھاؤزینڈ میں ڈن کر دیجیے آپ ففٹین تھاؤزینڈ میں ڈن کر دیجیے دوسرا یہ کہ جو آپ اپنا ڈرائیور ہمیں بھیجیں گے نا وہ تھوڑا صحیح ہو سلیقہ دار ہو اور چلانے والا اچھا ہونا چاہیے ڈرائیور سر سر گاڑی گاڑی کون سی بھیجیں گے آپ ٹھیک ٹھیک ہے سر آپ مجھے نا ایئرپورٹ سے پک کرنا ہوگا میں بنگلور سے دہلی آ رہا ہوں تو میں ٹرمنل تھری پہ آؤں گا وہاں سے پک کرنا ہوگا نا اور پھر ہماری واپسی بھی آج رات کی ہوگی بارہ بجے کی ٹھیک ہے آپ مجھے ان جگہوں پر گھما کر اور پھر اس کے بعد مجھے بیک ٹو بنگلور نکلنا ہے تو ڈرائیور ایسا دیجیے گا جو ساری جگہوں کے بارے میں جانتا ہو اور اچھے سے ہمیں بتا سکے گائڈ کر سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو آپ مجھے یہ نیکسٹ ویک کا نیکسٹ ویک رکھ لیجیے ڈن کر دیجیے ففٹین تھاؤزینڈ سر میں نے آپ کو ففٹین تھاؤزینڈ بتایا ہے جس میں آپ ہمیں بریکفاسٹ اور لنچ دے رہے ہیں ٹھیک ہے میں ایڈوانس کر دیتا ہوں میں کر اسی نمبر پہ ٹھیک ہے سر تھینک یو